हलो सर नमस्ते क्या सुविधा आपको चाहिए अच्छा हाँ अच्छा अच्छा तो हमारे यहाँ से होम लोन कार लोन सब प्रकार के लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं इन्ट्रेस्ट ब्याज जो है आठ पर्सेन्ट लगेगा और लोन जो है किसी प्रॉपर्टी को या फिर मतलब मकान के इसी हिसाब से लोन पाएगा आपको जो है रखना पड़ेगा उसमें गारन्टी कर तौर पर गारन्टर के गारन्टर के तौर पर दो गवाह भी चाहिए ठीक है आपके आधार कार्ड और जो है दो गवाहों के आधार कार्ड और आपको आना पड़ेगा फ़ोटो लेकर आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा तो लोन आपको कितना चाहिए नई कार तो दस लाख बीस लाख पाँच लाख जिस हिसाब से चाहिए उतना आपको मिले मिल जाएगा ठीक है जो डाकुमेन्ट आपके लगेंगे उसमें उसी को देख कर उसी हिसाब से लोन प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी कम्पनी लोन प्रोवाइड कराती है और आपको बहुत जल्दी से जल्दी लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा हाँ कागज के तौर पर आप गारन्टर के भी कागज लेकर आइएगा और अपने भी कागज लेकर आइएगा तभी लोन प्रोवाइड कराया जाएगा जी जी गारन्टर को बाद में लाना पड़ेगा पहले आप आइएगा और जो हाँ प्रॉपर्टी आपकी होगी उसी के बेस पर आपको लोन दिया जाएगा और एन्ट्रेस्ट पहले थोड़ा बहुत जैसे हम कार के लिए जमा कराते हैं उसी गाड़ी पे ही लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आप कोई गारन्टर या फिर कागज़ नहीं लेना चाह रहे हैं तो आपको जो गाड़ी आप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी गाड़ी पर लोन दे दिया जाएगा

ओ ओके सर ओके नमस्ते